नमस्ते क्या मतलब करना है चौथा महीना चल रहा है हाँ तो उनको बोल दीजिए मतलब सीढ़ी अपना चढ़ें उतरें तो धीरे धीरे चढ़ें धीरे धीरे उतरें जल्दबाजी नहीं करें कोई भी काम करें तो इतना धीरे धीरे करें और भारी सामान ना उठाएँ आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट दीजिए खाने के लिए समय समय पर खाना पीना सुबह शाम दोपहर आप ठंडी चीज़ें देनी हैं तो आप सुबह शाम को मत दीजिए आप दोपहर में दो बारह बजे से दो बजे तक आप दे सकती हैं उनको खाने को अगर उनको आपको जैसा भी उनका दूसरा तीसरा चल रहा है तो ज़्यादा भारी वज़न मत उठाइए अगर फिर चौथा पाँचवा मन्थ लग जाए तो उनको काम मत करने दीजिए अगर खून वून की कमी है तो उनको बोल दीजिए चुकंदर वुकंदर खाएँ उनके खून की कमी दूर होगी फल फ्रूट अपना खाते रहें अपना योगा करती रहें थोड़ा टहलें सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ें धीरे धीरे उतरें अपना और हर मतलब चौथे महीने पर छठवें महीने में अपना सोनोग्राफी जा कर आ करवाती रहें कि उनको क्या दिक्कत हैं क्या नहीं हैं अपना देखते रहें हॉस्पिटल यहाँ पास में ही है आजमगढ़ में ही ज़्यादा नहीं है आजमगढ़ में है पाँच दस मिनट पर सुबह दस बजे से ले कर दो बजे तक फिर तीन बजे से ले कर आपको रात भर तो ओपन ही रहता है हाँ कभी भी आप ले कर आ सकती हैं और क्या क्या दिक्कत है उनको उनको बोल दीजिए वह सीधा हो कर ना सोएँ बाईं करवट ज़्यादा सोएँ सच बाईं करवट सोएँगी तो उनको सांस लेने में दिक्कत भी नहीं होगी ना ही उनको बच्चे को अगर वे सीधा सोएँगी तो क्या है सांस लेने से बच्चा ऊपर आ जाएगा और बाईं करवट सोएँगी तो जितना अपना सांस लेंगी बच्चा वह नीचे होता जाएगा और उनको असानी होगी